नमस्ते भैया हाँ हाँ आपका सिनेमा हॉल है क्या कहाँ पर है अच्छा नंदगंज हाँ हम कौन कौन सी फिलिम इस समय कौ कब खुलता है अच्छा अच्छा दस मिनट कितने लेते हैं एक लोग का मतलब भोजपुरी देखेंगे अच्छा और हम लोग तो पाँच लोग हैं भैया कुछ कम नहीं करेंगे हाँ हाँ हाँ वही न हम लोग पाँच लोग हैं और चलिए कौन सी फिलिम लगाए हैं इस समय अच्छा पवन सिंह का लगा है चलिए हाँ पवन सिंह का अच्छा लगता है हमको भी

और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था

हाँ और पैसे कितने लगेंगे अच्छा चलिए तो बढ़िया चलता है न भैया

फेमेस है हाँ औ तब चलिए ठीक है तो कल कल दस बजे हम लोग हाँ दस बजे हम लोग आएँगे पाँच लोग हैं कोई दिक्कत नहीं न होगी भैया

अच्छा चलिए यही अच्छा अच्छा है ठीक है भैया बस यही चाहिए हाँ हाँ भैया क्यों नहीं तभी तो मतलब व्यवहार बना रहेगा तो हम लोग मतलब जब मन करेगा ठी ठीक ठीक है भैया नमस्कार